मां हाल ई में एच पी जो लैपटॉप वरितो आहे जेको इलेवंथ जनरेशन जो आहे ऐं उन में आई थ्री प्रोसेसर आहे हिन लैपटॉप जी स्टोरेज ॿ सौ छावंजाह जीबी आहे इहो लैपटॉप मखणु वांगुरु स्मूथ हलंदो आहे इहो लैपटॉप वठी करे मूंखे जामु ख़ुशी थी छा कंदे मुंहिंजा जेका बि दफ़्तर जा कमु आहिनि ओ हिकदमि फटाफटि थी वेंदा आहिनि ऐं इहो लैपटॉप ज़रा बि हैंग न थींदो आहे